मनीश डाक्टर होर बोल्लै दे एह् डाक्टर जी जरो भैं बमार होई दा थोह्ड़ा अ'ऊं मिगी सिर पीड़ ते थोह्ड़ा ताप होई दा

ते तुस हां जरो अ'ऊं न्हाने गेदा हा दुद्धरे ई ते उत्थै में बड़ियां चलोभियां लाइयां ते हून केह् चक्कर होई जा की हून मिगी पानी चढ़ी दा सिरै र हां स्कूटी उप्पर आया हा ते मिगी हवा लग्गी दी हां ते में तुसें ई दस्सने ई औना हा में नंबर लैना हां महां ओह् अपाइंटमेंट लेई लैन्ना आं ते भी कैह्ल्लूं आवां सनाओ मिगी तुस नेईं जरो मिगी बड़ा बखार ऐ अज्ज कोई शामीं लै करो जगाड़ हां शामीं लै कोई मिगी दिक्खो यरो कोई करो मेरा लाज पता केह् ऐ अ'ऊं बड़ा बमार होई दा यरो मिगी ओह् चलना निं होआ दा अ'ऊं बड़ी मुश्कलै कन्नै बोल्ला ना हून बी नेईं नेईं बाकी लोक ठीक न इक मेरा भाई ऐ भाई सुरमा मेरा इक उन उ'नें ई उ'नें ई सिर बफ्फा होई दा कि'यां आखदे हां उं'दे केह् खुरक बड़ी होंदी ते उंं'दे बफ्फा होई दा सिर ते ओह् बी में दस्सना ते कन्नै अ'ऊं ते दमैं जनें औगे अस अच्छा नेईं यरो इक मेडीकेयर शैंपू बी औंदा निं ते में सोच्चेआ महां हां ते अच्छा अच्छा कोई निं ता हां ठीक ऐ ठीक ठीक हां कोई निं पैरासिटामोल ते डिस्परिन अ'ऊं इ'यां खाई लैन्ना हून ते भी तुसें ई शामीं लै जेह्ड़ा ओह् ऐ इक ऐ थोह्ड़ा हां चलो ठीक ऐ बड़ा शुक्रिया नेईं नेईं ओह् निं ऐ होगा ता अ'ऊं तुसें ई जरूर सनागा हां चलो ठीक ऐ डाक्टर जी जिसलै भी शामीं लै अस लान्ने आं चक्कर ते खरी भी तां ठीक ऐ निं